पयलीं म्हणल्यार हांव खंयचो एप यूज करता जावं तो एमेझोन जावं फ्लिपकार्ट जावं मॅशो तें सारकें आसपा जाय आतां म्हाका म्हगेलें एमेजोन एसो हांव यूज करता चडसो हांवें तो घेतलो जाल्यार तातूंत स्टेप्स कितल्यो आसता न्हय की पयली म्हणल्यार हांव अकाउंट ओपन करतलो म्हगेलो एमेझोन एप ओपन केलो म्हणटरी अकावंट ओपन करतलें अकावंट ओपन केलो म्हणटरी मागीर थंय म्हाका ऑप्शन मेळटलें कार्ट म्हळ्यार जें हांवें घातलो आसा ते आनी बांयींग म्हळ्यार हांवें घातले ऑलरेडी कार्ट म्हळ्यार हांवें ते सेव करून दवरले सांबाळून की हांव मागीर हें करतलें म्हणून आतां कार्टा घातले जाल्यार तें म्हाका ऑप्शन मेळटलो आनी ताचेर क्लीक करपाचें आनी म्हाका थंय डू यू वोंट टू रिमूव हय तें काडपाकूय मेळटा आनी दवरपाकूय बी मेळटा सो हांव म्हाका काडपाक जाय म्हणटरी हांव तो काडटलें की म्हाका नाका तो तातूंत उरलेलो कार्टां म्हगेल्या सो तो मारलें नो म्हूण आसा तें मारलें म्हणटरी मागीर मॅसेज येतली म्हाका सक्सेसफुली रिमुव्ड म्हणून सो जालें तितलेंच